आंनि माने मोजांसिन माने संनाय खावनाय रेसिपिनि गेजेराव आरो आंनि मोजांसिन संनायानो जाबाय आं मोने आं संनानै जायखौ मोजांसिन मोनो बे ओंख्रियानो जाबाय मोने अनलाजों मेवाइ जाया बर'नि मोनसे थ्रेदिसनेल ओंख्रि आरखि ना बेखौ जोङो बेखौ मानि आङो बिनि थाखाय मोजां मोनोखि आङो एखसुयेलि मानसिफोरनि थाखाय आरोना अनलाजों मेवाइ जों संनाया बिराद हार्द आरो गोरा जायफ्रा रोङा खिन्थु आंनि थाखाय आरो बियो बिराथ सिमफोल मानि इजि आरो आंनि थाखाय मानोना आंहा बिनि सायाव एसे नलेदज दङ आरो मारै संनांगौ बेफोरखौ आरो आं मानो गावनो बिराथ ओंख्रिखौ बिराथ संनानै मैने एक्सफिरेनस लानाय एक्सफिरेनस मोन्दों आरो बेनि थाखाय आं बिराथ इजि मोनो इजि फ्रेसेस आवनो संनायखौ मोनो आरखि आं जेरै बुंनो थाङोब्ला बेलेख फोरखौ जेरै खमफेयार खालामोब्ला नार्जिफोरखौ जों साननानै नाय नारजिफोरखौ जोङो गेब्लेयागौ मानि नारजिखौ जोङो साग्लिबाय थानांगौ साग्लिबाय थानांगौ आरो बे नार्जिया गेब्लेबासो जोङो ओंख्रिखौ जानानै मोजां मोनो खिन्थु जोङो अनलानि खेथ्र'आव जोङो बेफोरबादि नङा आरोखि ना जास जों सिमफोल मायरंखौ जोङो दैयाव सोमनानै दोन्दो बा जोङो सोमालासैनो सुनानैबो दायरेख एसे खेरखा फोराव दै सर'नो थाखाय फोराननानै दोनो हायो बिनि उनावहाय जोङो बिनि थाखाय जोङो खारैखौ रेदि खालामनो होयो आरो खारैखौ जोङो एसे रोसि खालामनानै रेदि खालामनानै जोङो खारैखौ दै होनानै रेदि खालामनानै लायो बिनि उनाव जोङो बुङोब्ला मेवाइ मेवाइखौथ' जोङो जाय औवा औवानि गोरलै फार्थखौ जोङो जायो बेखौ जोङो मेवाइ होननानै बुङो आरो जाया ओंखार गोदान औवानि ओंखारगोदान गोरलै ओंखारनायखौ जों मेवाइ होना बुङो आरो ओमफाय दा बे मेवाइखौ जोङो एसे इजि रोखोम आरो जास जोङो सानि बिगुरखौ बा सानि माबाखौ दाखोरखौल' जोङो लेफनानै गारनांगौ आरो बिनि उनावहाय जोङो जेनोबा मा रोखोमनि जायो मानि मोनसे दायस थायोथ' जानायनि बे दायसखौ जोङो हानो हायो आरो जेनबा नों माबादि सिथाइल आव हानानै जानो मोजां मोनो बा माबादि रोखोमबा नोंनि गोबा गोबा हायोबा मिजि मिजि हायोबा मोननायाव इजि जायो बेफोर बादि आरो जेनोबा जोङो जास्त बेखौ बिगुरखौ गारनानै जोङो हानांगौ बिनि उनावहाय जोङो बिखौ एवनांगौ आरो जोङो सिगांआव मेवाइखौ एसे खारैजों एसे एवग्रोनांगौ आरोना थाव सेरखांनायनि उनाव बेखौ जोङो संख्रि बानलु लगाय होखांनायनि उनावहाय जोङो बेखौ खारदैजों एसे एवनांगौ बिनि उनावहाय जोङो बेखौ दै होनानै खोबनानै मोजाङै गोदौ होखांनायनि उनाव गोदौखांनायनि उनाव जोङो एसे मानि जोङो जे अन सोमदोंमोन बेखौ जोङो जे मायरंखौ जोङो सोमदोंमोन बेखौ जोङो उवालाव देबाय देनायावथ' जोङो बारा नाङा जास्त जोङो मायरंनि आनगायै आरखि जोङो अनला जानोबा मायरंनि जे फिसा फिसा मानि इंखुर जायखौ जों इंखुर होनानै बुङो बे इंखुरखौबो जों होनो हायो जों इंखुरखौ देनानै होयोब्ला माने एसे देनायाव इजि फ्रसेस जायो आरो मानि बिनि थाखायनो बा जोंहा आफसन थायो आनलायाव नों मायरंखौ होनो ना इंखुरखौ होनो जास्त जोङो इंखुरखौ होयोब्ला इजि फ्रसेस आवनो हायो आरो जों देनायाव थाब गेब्लेयो बिनि थाखाय आं बांसिन मोजां मोनो आरो आं आरो न'याव अनला आंख्रि सङोब्ला आं मानि बांसिन इंखुरजोंनो सङो आरो ओमफ्राय दा जोंहा इंखुरखौ बा मायरंखौ देनानै एसे मोनहोनानै मानि अनखौ मोनहोनानै मोन मानलाय जासिम देनानै जोङो बे समसिमावनो आरो जोङो देनाय सम सिमावनो जोंहा मेवाइ संनाया मोजाङै गोदौयोब्ला जों बे गोदौनाय खिनायाव जोङो माबाखौ होनो हायो आरोना मा होनो अनखौ जोङो हरनो हायो आर बिनि अनगायैबो जोङो अनखौ जोङो मानि गोरानै होयालासेनो जोङो दैजों गलायनानैबो खेबसेयैनो हरनो हायो आरो दा मानि एफाबो मानि हार्द फ्रसेस नङा मानि इजि फ्रेसेस बिनि थाखाय आङो मानि मोजां मोनो आरो मोने आंनि ओंख्रि रेसिफिफोर बानायनायफोरनि मादाव आङो अनलाखौनो बांसिन अनला आरो मेवाइ ओंख्रि संनायफोरखौनो बांसिन इजिसिन मोनो आरो बेलेख ओंख्रिफोरनि खमफेयार खालामनायाव जेरै सबाइ साम' बा नारजि अमा बेफोरखौ जोङो खमफेयार खालामनानै बेफोरखौ बेफोरनि अनगायै आरो आङो अनलाजों मेवाइजोंखौनो बांसिन इजिसिन मोनो बा मोजांसिन मोनो बेनो